हम जाहि समयमे आचार्य केलहुँ ताहि समयमे तऽ तखन आचार्य कयला के जस्ट बाद लालूके राज रहि गेलै जाहि कारणसँ कि हम परेशान रहलहुँ संस्कृतमे संस्कृत जगतमे आचार्य भेलाके मने कि हाइ इस्कुलमे जे बहाली होइत रहै ओ सम्भव बन्द भए गेलै जाहि कारणसँ तकर बाद जहिआ लालू गेलै तकर बादो बहाली नहिए भेलै ताहि कारणसँ हम नौकरीमे नहि आबि सकलहुँ ई त्रासदी तऽ भयङ्कर रहल हमर जिन्दगीके लेल तऽ बेरोजगार रहलहुँ किसान खेती करैत छी आओर अपन जे छै से होमियोपैथ अपन पारिवारिक प्रैक्टिस करैत रहैत छी जाहिसँ अपन गुजर बसर अपन चलैत रहैए इएह छै मूलतः हम करैत छी नौकरी चाकरी तऽ सम्भवे नहि भेल